इहाँके चित्रकला बहुते प्रसिद्ध छै इहाँके महिला लोग सिलाइ बुनाइ बुनाइ कढ़ाइ आओर भी बहुत सारा काम काम करैत छै आओर मतलब चित्रकला आ चित्रकला जाहिसँ पेन मतलब केकरो आकृतिके हुबहुँ कॉपी पर निखारना पेज पे निखारना जाहिसँ मिट्टीकेँ घड़ मिट्टीकेँ बर्तनमे माटिके बर्तनमे पेन्ट करना अपना चित्रकला दिखाना चित्रकारी दिखाना जाहिसँ सिलाइ सिलाइ मशीन से अलग अलग कपड़ाके अलग अलग कपड़ाके डिजाइन देना आ अलग अलग कपड़ाके वैसे बनाना जाहिसँ बुनाइ बहुत सारा बहुत सारा कार्य करैत छै इहाँके महिला लोग आओर बहुत सारा मतलब अलग अलग मतलब केओ भी चीजके देखि कऽ हुबहुँ ओहिसँ उतारि दए छै आओर इहाँके चित्रकला बहुते प्रसिद्ध छै इहाँपे गमला मटका आ फिर डब्बा ढक्कन आओर भी माटिके बर्तन सभमे कपड़ा सभमे बहुत सारा चीजमे अपन चित्रकला दिखाबै छै से मतलब अपन अपन केकरो फूल बनाबै छै ककरो कोइ चित्र बनाबै छै किछु बनाबै छै जेकरा जे मनमे आबैत छै से बनाबै छै इहाँ पर महिला लोक सभ लड़की लोक सभ अपन मन से बनाबै छै मतलब केकरो किछु भी देख लय छै तऽ वैसे बना दय छै बहुत अच्छा लगै छै ई सभ चित्रकला दिवालमे बनल रहै छै जहाँ जाइ छियै ओएह देखाइ दय छै बहुत अच्छा लागै छै देखैमे ई सभ